जब हम हम लोगन का ईद आता है तो ईद में का बोला ला कि बाज़ार जाते हैं कपड़ा खरीदते हैं उसको सिलाने के देते हैं सिलाकर देते हैं लेयाते हैं फिर जो आते है ईद सेवईं बनता है सेवईं के भूजेंगे भूजकर उसी में चीनी का चीनी लियाता है चीनी का पाग देते हैं उसमें सेवईं डालते हैं ओमे गरी किशमिश डालते हैं फिर खोया लियाते हैं खोया के भूजते हैं उसी में डालते हैं डालकर का बोला ला कि सेवईं बनाते हैं जितना लोग आते हैं खाते हैं पीते हैं और को भी सखी लोगन के भी बताते हैं कि देखो इसी तरह बनाना कि चीनी लियाकर उसको पाग देना खोया के भूज के जो पाग आ जाता है लाल खोब घी ऊ डालकर मसाला ओसाला को भूज ऊजकर तो ओमे डालते हैं डालकर तो का बोला ला कि जब चाशनी आ जाता है तो ओमे सेवईं डलाता है सेवईं डले के बाद काजू डलता है फिन बादाम डलता है फिर ओमे का बोला ला कि खोया डालते हैं डालकर तो सबको ही जब आते हैं तो उसको सबको खिलाते हैं सब सहेली जूझते हैं सखी लोगन जब आती हैं कहीं बहुत अच्छी बनाए हैं एतनी बढ़िया बनाई हैं सेवईं फिन ओकरे बाद ऊ अगला आएगा बकरीद तो उसी में उसी में भी सेवईं भुजाता है बनता है बनाकर उसी तरह से का बोला का खिन काजू बदाम डालकर फिर बनाते हैं फिर उसके बाद बकरीद आता है सब उसी में कपड़ा खरीदते हैं चप्पल खरीदते हैं जूता खरीदते हैं उसी में का बोला ला कि बजार मार्केट हम लोग जाते हैं उसको कपड़ा सिलाते हैं लेकर आते हैं फिर उसको सेवईं के भुजाता है ओमे काजू बादाम किशमिश सब डालकर बनते हैं फिस खोया का दूध लेते हैं दूध को खोया मारते हैं आँखों उसको में डलाते हैं फिर जिसका घर जिसको आटते हैं उस मँगाकर का बोला ला कि बकड़ा कुर्बानी होता है ऊ सबको घर बाँटते हैं सबको घर बाँटते हैं प्रसादी बना बना बना बना पड़ते हैं जिसके जिस खाता है उसको दिया जाता है जे नहीं खाता जाता है उसको नहीं दिया जाता है अउ का बोला ला कि फिर उसका बाद मुहर्रम आएगा मुहर्रम आएगा तो मुहर्रम पर का बोला ला कि ताजिया आता है ताजिया में का बोला ला कि मदा लेता है ओमे किशमिश बादाम काजू मूँगफली सब लियाकर मलीदा रोटी बनता है उसको तोड़ा जाता है तोड़कर के उसी में चीनी के कुटाता है कूट कर उसी में में झरता है में झरकर ओकरे बाद का का बोला ला कि मल मलीदा बनता है तब खाना जाता है सबको दियाता है तो उस उस दिन के हूत अच्छे लगते हैं फिर मातम करता है आदमी जाते हैं ताजिया लेकर जो चौकी बैठते हैं यही सब कुछो